हम अपन देशमे अगर कोनो दोसर राज्यमे घुमैलए जाइ छिए हमरा ओतुका रास्ता नहि पता रहै छै नहि केओ गाइडर अइ जे बताएत अगर कोनो गाइडरके खोजै छी तऽ ओहिलए हमरा बड़ा दिक्कत होइए बहुत मोसकिलसँ मिलैए सङ्गे सङ्ग पइसो खर्चा होइए बहुत दोसर राज्य जाइमे तऽ सबसँ पहिने गाड़ीके दिक्कत रोडके दिक्कत कथीसँ जाएब नहि जाएब कोना जाएब ओतऽ रहन सहन की हैत नहि हैत खानपिअन की हैत नहि हैत कोनो ठीक नहि अइ कोनो बढ़िए जगहपर रहब कोनो आओर एहन बहुत चुनौतीके सामना करैलए पड़ैए एकरा सुधारबाके लेल सरकारके किछु नया पहल करैके चाही जाहिसँ कि मुहिम चलाबैके चाही कि जे मतलब कोई दिक्कत नहि हुअए आदमीके जे केना ओ अथी घुमतै फिरतै चुनौतीके ओ सामना करतै ओहिसँ ओकरा